हमरऽ इलाकामे बहुत सारा खेल खेलल जाइ छै जइसेकि किरकेट बैडमिन्टन कबड्डी खोखो जकरामे बहुत सारा अलग जगहसँ छै दूसरा जगहसँ अलग खेल छै जइसेकि कबड्डी खोखो ई हर जगह नहि खेललऽ जाइ छै खास करिके बिहारमे ई बहुत प्रमुख गेम रहलऽ छै खोखो जेकि बहुत अलग तरीकासँ खेललऽ जाइ छै एकरामे पनरह बीस लोक रहै छै आओर एकरामे दौड़िके खेललऽ जाइ छै आओर ई अलग बहुत अलग तरीकासँ खेललऽ जाइ छै ई भिन्न छै अलग खेलसँ आओर ई किरकेट आओर अलग तरीकाके गेम छै सबसँ अलग छै जेकि बहुत अलग तरीकासँ खेललऽ जाइ छै आओर बहुत ही ई प्रसिद्ध गेम छै बिहारके आओर पूर्णियाके भी